हँ हेलो हँ नमस्कार जी जी जी जी जी आ हमर हमर हमर दोकान भेलै अहाँके जे छै सरिसब पाहीसँ आगू कनिकबए पैटघाट चौक छै ओहि पैटघाट चौकपर जे छै से अयबै आ ककरो कहबै जे हम संतोष ज्वेलर्सके एहिठाम जायब तऽ ओ अहाँकेँ जे छै से हमरा काउंटरके परिचय दोकानक परिचय दऽ देत ओहिठाम अहाँकेँ भेज देत अहाँकेँ ओतय एन एच पर सँ उतरबै आ ओतयसँ सामनेएमे छै अहाँकेँ कोनो दिक्कत नहि हैत अबयमे अहाँ अबियौ हँ आ सभ सभ तरहके सुविधा अपना लोक उपलब्ध छै हँ अबियौ अपने एखन तऽ एखन तऽ पैँसठिके भरी चलै छै आ पैँसठिमे जे छै से अहाँके चौबीस कैरेट भेटत हँ हँ बाइस कैरेटमे किछु अहाँकेँ जे छै से ओहिसँ बढ़ि जेतै हँ हँ चूँकि अहाँके गहना बनबैमे चौबीस कैरेट सभसँ नीक रहत बनेबै तऽ आ अगर गोला लेबै तऽ तखन तऽ हम अहाँकेँ कहब जे बाइस कैरेट अहाँ लऽ सकै छी नहि अगर बनेबै तऽ चौबीस कैरेट सभसँ बढ़िआँ रहत ठीक हँ हँ अपने जे चीजके ऑर्डर करबै सभकिछु भऽ जेतै अहाँके हँ तऽ ओहिमे जे छै से किछु मैकिंग चार्ज लगै छै अहाँके जे जे गहना बनेबै ने ओ हर गहनाके अलग अलग मेकिंग चार्ज छै हँ ओ अहाँके जे छै से बनि जायत किछु तऽ हमसभ अपनोसँ तैयार करै छियै अपनो एहिठाम आर किछु एहन मतलब डिजाइन छै जकर सुविधा अपना लगन नहि छै तऽ हमसभ ओसभ बनबा कऽ अनै छियै दरभंगासँ हँ ओहिके लेल अहाँके जे छै से टाइम तऽ अपनो एहिठाम बनेबै तैयो टाइम लेब समय लेब अहाँसँ आओर आ बनबा कऽ अनबै तहू के लेल अहाँके समय लेब लेकिन एतय अहाँके जे छै से बढ़िआँ समान गारेंटीके सङ्ग अहाँके जे छै से भेटत ताहिमे कोनो शिकायत नहि भेटत आओर आओर कहियौ हमर दोकान अहाँके संडेकेँ छोड़ि कऽ रविबारके दिन कनि छुट्टी रहै छै आधा अवकाश भिनसुरका उखराहामे खुगल रहै